ریاست میں ہیلتھ کیئر فائنانسنگ کا نظام مختلف پہلوؤں پر مبنی ہوتا ہے جو مختلف طریقوں سے مریضوں کی دیکھ بھال کی استطاعت پر اثرانداز ہوتا ہے ہیلتھ کیئر فائنانسنگ میں حکومت نجی بیمہ کمپنیاں اور خود مریض شامل ہو سکتے ہیں آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں بہت سی ریاستیں صحت کے عوامی نظام کو فنڈ فراہم کرتی ہیں جس میں ہسپتال کلینک اور دیگر صحت کی سہولیات شامل ہیں اس میں ٹیکس کے ذریعے جمع کی گئی رقم استعمال ہوتی ہے حکومتیں مختلف ہیلتھ پروگرامس جیسے میڈیکیئر اور میڈیکیٹ کے ذریعہ مالی مدد فراہم کرتی ہیں جو معمر افراد کم آمدنی والے خاندان اور دیگر مستحق افراد کو مدد فراہم کرتی ہیں بہت سے لوگ نجی ہیلتھ انشورنس پلانس خریدتے ہیں جو ان کے صحت کے اخراجات کو کور کرتے ہیں ان پلانس میں ماہانہ پریمیم کٹوتی اور بازار شامل ہوتی ہے خدمات مختلف پالیسی مختلف خدمات کے لیے کور فراہم کرتی ہے اور مریضوں کو مختلف ڈاکٹروں اور ہسپتالوں میں جانے کی اجازت دیتی ہے کچھ لوگ براہ راست اپنی جیب سے صحت کے اخراجات ادا کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے پاس انشورنس نہیں ہوتی یا انشورنس پالیسی ان کی مخصوص علاج کو کور نہیں کرتی ہیلتھ کیئر سروس فراہم کرنے والے یعنی ڈاکٹر ہسپتال وغیرہ کو انشورنس کمپنیاں یا حکومت کی طرف سے ادائیگی کی جاتی ہے ہر فرد ہر فراہم کی گئی سروس کے لیے ایک مقررہ رقم ادا کی جاتی ہے فراہم کرنے والوں کو ہر مریض کے لیے ایک مقررہ رقم ملتی ہے چاہے مریض کو کتنے بھی خدمت دی جائے مخصوص علاج یا پروسیجر کے لیے ایک مجموعی رقم ادا کی جاتی ہے اس سے غریب اور مستحق مریضوں کے لیے صحت کی خدمت تک رسائی میں اضافہ ہوتا ہے اچھی انشورنس پالیسیاں زیادہ خدمت تک رسائی فراہم کرتی ہیں لیکن انشورنس نہ ہونے کی صورت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مریضوں کے اخراجات میں کمی آتی ہے کیونکہ حکومت بہت سی خدمات کو کرتی ہے بیمہ کے ساتھ اخراجات کم ہو سکتے ہیں لیکن انشورنس پریمیم اور کٹوتی بھی ہو سکتی ہے اس سے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں اور مریضوں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دونوں میں معیار بہتر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار حکومت ہسپتالوں میں بھیڑ اور کم معیار کے خدمت ہو سکتی ہے عموماً بہتر معیار کی خدمت فراہم کرتی ہے لیکن مہنگی ہوتی ہے